ہیلو السّلام علیکم جی کیا آپ اکمل ویلڈر بول رہے ہیں علی گڑھ سے جی میں نیو علی گڑھ آٹو موبائل کمپنی سے بول رہا ہوں جی مجھے لیزر ویلڈنگ کا کام کرانا تھا تو آپ کے پاس کیا تو کیا آپ کے پاس لیزر مشینیں موجود ہیں جی ایک سرکاری کام ہے بڑا کام ہے تو اِس کے لیے کئی لوگوں کی ضرورت پڑے گی قریب بیس تیس تو کیا آپ اتنے لوگوں کو بُلا سکتے ہیں جی جی ویسے ویسا مجھے شروعات میں اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے بیس تیس لیکن جب کا جیسے کام آگے بڑھے گا تو ایک مہینہ بعد قریب ایک مہینہ کے بعد اور لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو کیا آپ کو بُلا سکتے ہیں جی اور آپ کو رُکنا وہیں پڑے گا کیوں کہ جو ورک پلیس ہے جہاں آپ کو کام کرنا ہے وہ تھوڑ آؤٹر ایریا میں ہے تو آپ کو اور آپ کے جو لوگ ہیں آپ کو وہیں رکنا پڑے گا آپ کو کھانا پینا اور سارا انتظام میں کرا دوں گا لیکن آپ کو رہنا وہیں پڑے گا کیا آپ رُک کیا جی بجلی کی بات بجلی کی چنتا آپ نہ کریے کیوں کہ اگر ضرورت پڑی تو میں جنریٹر بھی منگوا دوں گا ویسے سرکاری کام ہے تو بجلی چوبیس گھنٹے آپ کو ملتی رہے گی تو آپ ایک کام کریے کہ اپنا اپنا نام اور اپنے جو لوگ ہیں اُن کا نام اور پتہ کے ساتھ نمبر کے ساتھ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے جس سے میں اُس کو آگے بھیج سکوں اور یا پھر کام کریے گا آپ کہ کل مجھے سے آ کے خود مل لیجیے گا کیونکہ باتیں اور کلیئر ہو جائے گی میں آپ کو اور سمجھا دوں گا کیسا کام ہے کام ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو کل ٹھیک کل دس بجے آپ نیو علی گڑھ آٹو موبائل میں آ جائیے گا ٹھیک ہے السّلام علیکم